جی یہ فنکار کیا گلوکار کیا میوزک کمپوزر ہیں فنکار میں دلیپ صاحب کی ایکٹنگ جو ایکٹنگ ہے دلیپ صاحب جو کرتے ہیں نا ویسے ایکٹنگ کوئی ہیرو نہیں کرتا کیوں بولے تو کسی کی کاپی نہیں کرے اپنی خود کی اپنی ہر طریقے سے رفیع صاحب جیسی گلوکاری کسی کی نہیں ہے ہر وہ ایسا کون سا آپ نے نہیں گائے بول کے ہر لینگویج میں گانا گائے سنے وہ محمد رفیع صاحب دنیا میں نہیں بول کے پوری دنیا میں فیمس ہیں انہوں ہر لینگویج جیسے ہندی تمل تیلگو ملیالم ہر قسم کا گانے گائے سو انہیں اور میوزک کی بات کریں تو رحمان صاحب کی جو میوزک ہے ویسی میوزک آج تک کوئی کمپوز نہیں کر سکا رحمان صاحب کے جیسا